हम लोग सुबह शाम क्रिकेट खेलने जाते हैं उसमें हम लोग को बहुत आनंद मिलता है और व्यायाम भी हो जाता है और सुबह शाम खेलते हैं डेली जा कर खेलते हैं और मेरे घर से एक किलोमीटर की दूरी मरीन में क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर जा के हम लोग सुबह शाम प्रतिदिन खेलते हैं खेलने में बहुत मज़ा आता है खेलने खेलते समय कई प्रकार का सामना करना पड़ता है और शारीरिक शारीरिक फिटनेस भी हो जाता है और मेरा हम लोग का आनंदाई भी रहते हैं और खेलने में बहुत मज़ा आता है सुबह शाम पर डे हम लोग जा के खेलते हैं क्रिकेट बॉलीबॉल बैटमिंटन कई प्रकार का खेल हम लोग सुबह शाम जा के खेलते हैं प्रत्येक दिन जा के खेलते हैं और घर से लगभग दू से दू दो किलोमीटर क्रिकेट ग्राउंड है और वहाँ पर हम लोग जाते हैं सारे इकट्ठा होते हैं और उसके बाद टीम बाँटते हैं टीम बाटने के बाद में हम लोग टॉस उछालते हैं टॉस उछालने के बाद हम लोग खेल खलते हैं खेल खेलने के बाद हम लोग को हार जीत का साम खेलते हैं उसके बाद बहुत आनंद आता है हम लोग को क्रिकेट को खेलने के बाद फिर हम लोग साथ में चले जाते हैं घर जा के फिर क्रिकेट खेलते हैं